नमस्ते अरे हमने सुना है कि आप डान्स क्लास चलाती हैं आपकी एकैडमी है हम कॉलेज में पढ़ते हैं हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो फ़ंक्शन में हमारा नाम लिखा गया तो हमको डान्स सीखना था आपसे

आप कौन कौन से डान्स सिखाती हैं

अच्छा ठीक है आपकी एकैडमी कहाँ पर है मैम अच्छा ठीक है तो हमको सीखना है उसके लिए क्या क्या ख़र्चा लगेगा कितना चार्ज होगा उसका

नहीं परेशान नहीं हो रहे हैं हमने सोचा पहले मालूम कर लें कितना चार्ज होगा हम अफ़ोर्ड कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे क्योंकि कॉलवे में नाम तो लिख गया है फिर अब देखें हमें कैसे मैनेज करना है इसीलिए पूछ रहे थे आपसे कि कितना चार्ज लगेगा ठीक है तो फिर हम आ रहे हैं आने की कोशिश कर रहे हैं आप हमको बता दीजिएगा और सब सिखा दीजिएगा क्या क्या लेके कुछ तो नहीं आना पड़ेगा कुछ ड्रेस वग़ैरह या कोई और चीज़ें कोई चीज़ ज़रूरी है लेकर आना ठीक है हम आते हैं देखते हैं कैसे क्या होता है कैसे सिखाती हैं आप क्या करती हैं अच्छा तो उसकी ड्रेस डान्स ड्रेस के लिए क्या कोई चार्ज लगेगा क्या मैम अच्छा तो उसको ऐसे ही बिना चार्ज के देती हैं आप अच्छा ठीक है मैम नमस्ते